खेळा संबंदीत हिंसाचार हो एक गंभीर प्रश्न आसा ज्यो मैदानाचेर आक्रमकता फॅन हिंसाचार आनी खेळगडे आनी अधिकाऱ्यां मदीं घडपी घडणुको लेगीत अश्या वेगवेगळ्या प्रकारांची प्रकट जावपाची शकता ताका लागोन खेलगड्यांची भावना उणी जाता खेलगडे आनी प्रेक्षक ह्यांचे खातीर नाकारात्मक वातावरण तयार जाता आनी एकंदर खेळां खंडताय कलंकीत जाता देखून खेळा क्षेत्रांत अश्या प्रश्नांत प्रभावीणपणां हाड पाक खातीर जायतो कायदे पद्दती आनी चौकश्टी स्थापन केल्यात एक म्हळ्यार जागृताय आनी शिक्षण खेळांत हिंसाचार हाडपावचे पयले पावल म्हणल्यार जागृकताय खेलगडे प्रशिक्षक रॅफ्री आनी प्रेक्षकांचे खेळाक कौशल्या आदर आनी शिस्त हांचे म्हत्व सांगप म्हत्वाचें राष्ट्रीय आनी थळाव थळाव्या पावंड्यार वेगवेगळ्या खेळा संघटना ह्या मुलाच्या प्रसार करपा खातीर परिसंवाद कार्यशाला आनी प्रशिक्षण सत्रा घडाोवन हाडटात खेळ आक्रमकता हा हिंसाच्या चेर न्हय तर न्याय सर्त वैयक्तीक वाड आनी सामाजीक भावना हांचे विशी आसूंक जाय हे समजून घेवपाक हो शिक्षणीक पद्दत भाग घेवपाक मदत करता ह्या कार्यावळींनी हिंसक वागणूकेक लागून जावपी परिणामा विशयीं सुचावण्यो आसतात तातूंत खेलगड्यांच्या कारगिर्दाचेर ताचो परिणाम खेळाची प्रतिश्टा आनी तातूंत आस्पाव आशिल्ल्या हेरांची सुरक्षताचेर भर दिसतात दुसरो म्हळ्यार स्पश्ट आचार संचीता चडशी खेळा संघटना थळाव्या वा राष्ट्रीय पावंड्यार आसूं स्पश्ट आनी खर आचार संजिता चालीक लायतात हातून सगळ्या प्रकारच्या हिंसक वागणुकेत आड नेम आस्पावीत आसतात मागीर ते मैदानाचेर आसूं वा मैदानाच्या भायर आसूं ही आचार संचीता सगळ्या खेळगड्यांक प्रशिक्षकांक आनी कर्मचाऱ्यांक खंयचेत सर्तीय वा कार्यवळीत वांटो घेवचे पयली स्पश्टपणान कळयतात तिसरे म्हणजे आदा अधिकारी आनी सुरक्षा हेंच्या उपस्थिती खेळाचेर नियंत्रक दवरपाक आनी खेळा सर्ती वेळार हिंसक वागणूक हाडपा खातीर रॅफ्री आनी मॅच अधिकारी आसप गरजेचे ह्या अधिकाऱ्यांचे खेळाचे नेम चालीक लावपाचेच न्हय तर आक्रमकता वा गैरवेव्हाराचे सुरवातींची लक्षणां वाळखुपांचे प्रशिक्षण दितात तशेंच व्हड खेळां सर्ती खातीर खेळगड्यांची आनी प्रेक्षकांची सुरक्षा दिताय सुरक्षीत करपाक खातीर गर्दी नियंत्रण आनी सुरक्षा कर्मचारी हाचेर आसतात गर्दीच्या हिंसाचाराच्या प्रकरणांत शिटकावणी घोशणा ह्या नियंत्रीत प्रवेश आनी निर्गमपण बिंदू सारकिल्ल्यो रणनिती वापरून आक्रमक प्रेक्षकांना वेवस्थापन आनी शिंपडावपा खातीर सुरक्षा पंगड तयनात करतात चवथें म्हणल्यार शिस्त बद्ब कृती आनी ख्यास्त मॅची वा सर्ती वेळार हिंसाचार जाल्यार उलंघन करपाच्या आड घेतली शिस्तभंगाची कारवाय घडणुकेच्या स्वरुपांनी वेगवेगळ्या आसूं येता शारिरीक मारपेट ह्या हिरांच्या सुर सुर सुरक्षीक धमकावपाक अशा अत्यंत प्रकरणांत रोग कडेचे निलबीत करप वा केलांतल्या अपात्राव चालीक लावतात ही कृती फक्त ख्यास्त दिवपा खातीर न्हय तर अशी वागणूक सोंसची ना असो खर संदेश दिवपा खातीर सादर प्रणान स्वंत शिस्तबत समिती प्रकरणाची नियाळ घेता पांचवो म्हळ्यार मानसीक आधार आनी संघर्श निवारक